ہم اپنے كچن میں بہت سارے برتنوں كا استعمال كرتے ہیں جو الگ الگ چیزیں پكانے كے لیے كام آتے ہیں جیسے كہ كوكر بہت سخت چیزوں كو گلانے كے لیے ہم یوز كرتے ہیں اور پتیلا ہم چاول بنانے كے لیے استعمال كرتے ہیں اور كڑھائی وغیرہ ہم سبزیوں كو پكانے كے لیے استعمال كرتے ہیں اور چمچ وغیرہ كا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے اُس میں اور بہت ساری برتنیں ہوتی ہیں جیسے گلاس پانی پینے كے لیے استعمال كرتے ہیں پلیٹ كھانا كھانے كے لیے استعمال كرتے ہیں اور بہت سارے چھنا ہم چیزوں كو چھاننے كے لیے استعمال كرتے ہیں اور یہی سب چیزیں ہیں جو ہمارے روز مرّہ كی كچن میں بہت زیادہ ضرورت كی چیزیں ہوتی ہیں اِن كے بغیر ہمارا كام ہونا بہت مشكل ہے اور بہت زیادہ ہی ضروری چیز ہے ہمارے كچن كے لیے اور اِس كا استعمال ہم روز كرتے ہیں كیوں كہ اِس كے بغیر ہمارا كوئی بھی كام مكمل نہیں ہوسكتا اور یہ ہماری بہت سخت ضرورت میں سے آتا ہے